हँ हेलो हम मधुबनी जिलासँ बोलि रहल छी कहली की अहाँ गंगा घाट गेल छी कभी कोन रास्ता होके जाइ छी अच्छा सुविधा उविधा देले हइ सरकार बढ़िआँसँ ओहिठाम खाइ पिएके धर्मशालामे सुविधासब ओ अच्छा पूजा पाठ ओहिठाम कोना कोना की कएली कोना कोना पूजा उजा कएलीसे बताउ ने

हमरासब हँ हँ लमसम कितना कएबेर गेल होइम वहाँपर गंगा घाट एकेबेरी बेसी दिक्कत ओहिठाम नहि ने होइ छै

आओर धर्मशालामे भी खाना लोक खाइ छै की हूँ अहाँसब बनाकऽ खाइ रहली की धर्मशालामे खाइ रहली

ओहिठाम जाइ उइके बस उस चलै छै बढ़िआँसँ अच्छा ठीक बस उस सब बढ़िआँसँ चलै छै ने ट्रेन व्रेन ट्रेनमे दिक्कत उक्कत नहि ने होइ छै बेसी हम बससँ आओर बससँ ओ बसोसँ नहि बसोमे

ठीक हइ तऽ हम करब ठीक हइ तऽ हम फेर बादमे फोन करम की